जय झूलेलाल मां आसनदास जेनानी ॻाल्हायां पियो मूंखे नओ नम्बर मोबाइल नम्बर मिलियो आहे उहो मां तव्हांखे मोकलियाव थो ऐं पान कार्ड जो जी जो बि नम्बर मोकलियां थो उनमें लिंक करे मूंखे इहे नम्बर मोबाइल नम्बर मोकिलण जी कृपा कयो या पान कार्ड ठाहिण जी कृपा कयो ऐं हीअ इहो नओ नम्बर मोबाइल जेको मिलियो आहे हू उहो गवर्मेंट चए थी भई लिंक इनखे कराए छॾो त तव्हां जेतिरो थी सघे उहो नओ मोबाइल हुनमें लिंक करे ॾियो मां पान कार्ड जी एड्रेस वेड्रेस सभु मोकलियाव थो ऐं तव्हां जेतिरो थी सघे जल्दी क करे ॾियो पान कार्ड मूंखे ताकी मां ॿिया कम कयां छो की हिन बिना नम्बर लिंक जे गवर्मेंट में कम कोन्ह थींदा तव्हांजी लख लख महिरबानी